बर' रावा संस्कृत आरो इंराजि बायदिजों गोहोम खोख्लैजादों मानो होनोब्ला गोदो सिगाङाव बर' रावानो संस्कृत रावनिफ्राय जागाय जेनबोनाय इंराजि राव हिन्दी राव गासैबो रावानो संस्कृतनिफ्राय फैनाय बिनिखायनो बर' रावखौ जोङो संस्कृत आरो इंराजिनि गेजेरजों मोजाङैनो गोहोम खोख्लैजादों होननानै जों मोन्थियो बिनि गेजेरजोंनो गोदोनि रिशि मुनिफ्रा संस्कृत रावजोंनो गोबां शास्त्र बिसार शास्त्रनि राव धोरमोनि राव हारिनि राव जाथिनि राव बेफोर गासैखौबो बे संस्कृतनिफ्राय फैनाय राव संस्कृतआव गोबावनि गेजेरजों बर' रावआव गेजेराव लासैनो सफैनो हादों बिनि गेजेरजोंनो बर' बर' रावा संस्कृत आरो इंराजिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो बाथ्राखौनो जोङो ट्रेन्सलेट महरै गुबुन रावनि संस्कृत रावनिफ्राय फैनाय गासैबो रावफोरखौनो जों दिनै बर' रावआव मोननो हादों बेजों लोगोसेयैनो जों इंराजि राव बेजोंबो जों मोननो हादों संस्कृत राव बिनिफ्रायबो मोननो हादों दा बिनिखायनो जोङो गासैबो रावनि गेजेरजों ज' जानानै मोनफा मोनफा हारि हारिसा हादर मोनफ्रोमावबो गावबागाव हारिया गावबागाव राव सृष्टि जादों बेजों लोगोसेयैनो जेरै संस्कृता संस्कृत इंराजिया इंराजि बर'आ बर' हिन्दीया हिन्दी तेलेगुआ तेलेगु बेंगलिया बेंगलि बिनिफ्रायनो सृष्टि जाबोनो होननानै जों सानो दा बिनिखायनो बर' रावा मोनफ्रामबो इंराजि राव आरो संस्कृत राव गासैनिफ्रायबो मोनफ्रोमबो रावनिफ्राय गोहोम खोख्लैनानै जोंनि बर' रावा गेरेमसा जानो हादों